जेहके बूहटे लाना मिगी बडा पसंद ऐ में शुरु कशा जेहके निक्के होंदे दिक्ख कि साड़े घर जेहके बूहटे लांदे पहले मेरी दादी लांदी ही नुआढ़े बाद मेरी मम्मी लांदी ही ते हून जेहका तुहेंगी दिक्खियै मिगी बड़ा मजा ओंदा जेहले में उंहेगी दिक्खदी मि जेहकी बड़ी खुशी महसूस होंदी कि एह् बूहटे लादे कियां निका जेहा बूहटा लाना ते फिह् ओह् उसी दिखदे दिखदे ओह् बड्डा होई जंदा फ्ही ओह् इना बड्डा होई जंदा कि नुआढ़े जेहड़े फुल्ल लगदे फुल्ल लगने बाद उस बूहटे र जेहका खाने दियां चीजा लगदियां जां फ्ही कोई फुल्लें आहला बूहटा होंदा ते नुआढ़े रा फुल्ल लगदे जेल्लै निक्के अंब लगदे फ्ही अंबे दा लोक चार पांदे ते किश पक्के दे होंदे इयै चीजां दिक्खियै में मतलब कि मि बी लगदा है कि इसी दिक्खयै ते खुशी होंदी कि कियां इक निक्का जेहा बूहटा जेल्लै अस बाड़ियै च लान्ने आं नुआडा पैहलें इक निक्का जेहा ते फ्ही ओह् मठोंदा मठोदा किन्ना बड्डा होई जंदा जेल्लै उसी दिक्खने हां असइ क खुशी ते होंदी है कि इंहे दिक्खियै इयै लगदा कि अस अज्ज निक्के निक्के बूहटे लाह्गे ते कल इंहे बड्डे बड्डे होना ते फ्ही एह् दोऐ लोके दे दोऐ लोकें दे बी कम्म औने आपू ते एह् दिंदे ना फ्यादे लेकिन जेहके दोऐ लोक ना उंहेगी बी जेहका औ बड़े जेहके पसंद करदे ना लोक बूहटें थल्लै बौह्ना गर्मियें च गर्मियें दे दिने च कोई बूहटे थलै बावरदा जां कोई जेह्का अपने फुल्लें दे बूहटे दिक्खने बूहटे घर जेकर लाए दे हून फुल्लें दे बूहटे बी इन्ने शैल लगदे ते इयै चीजां दिक्खियै मिं अच्छा लगदा कि अस बी जेहके बूहटे लां